मैं अपने बाइकिंग अनुभव को बहुत ही यादगार मानता हूँ क्योंकि स्वभावतः ये देखा जाता है जब हम नए वाहन को सीखने का प्रयत्न करते हैं तो आपके साथ कोई होता है जो आपकी सुरक्षा का काम करता है परन्तु जब मैंने अपने बाइकिंग अनुभव को लिया तब मेरे साथ मुझे बाइक सिखाने के लिए कोई भी वहाँ पे उपस्थित नहीं था उसके बावजूद मैंने बाइक को चलाया और धीरे धीरे उसमें पारंगत हुआ इस कारण मैं अपने बाइकिंग अनुभव को बहुत ही ज़्यादा यादगार मानता हूँ ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कला को निखारने का अवसर बना